जोंनि ओनसोलावथ' गोबां फालांगि सोलियो बे फालांगिफ्राव जोंना बांसिनानो मैगं फाननाय बिदिनो गारि सालायनाय ट'ट' सालायनाय आरो आङो मैगं आङो फालांगिफ्राव जागायजेन्नाय ब्ला जागायजेनोब्ला आंनि आंनि सान्नायाव आङो फालांगियाव जागायजेन्नायाव सानो गासिबोनि हलसेल मैगं थाइगंखौ लाबोनानै स्ट'कआव दोननानै बेखौ हलसेलाव फाननाय आरो लोगोसे गामियारि ओनसोलनि मानसिफ्रा बे आंनिफ्राय हलसेल लांनानै बेहायनो फाइखारि खालामनो हानाय बेबायदिनो गोबांथार मुवाफोर दोननानै हलसेल फाननाय लोगोसे जाहाते गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा आंनिफ्राय लानानै फालांगिजों सोलिनो हानाय बे न'खर संसार खुंनो हानाय जाहाते गथ' गथायखौ मोजाङै मोजां फोरोंलांनाय फोरोंलांनो हानाय फालांगि गावनि फालांगि जागायजेन्नायनिफ्राय गोबां रांनि अनसुंथाय गोहो फैनाय बेफोरखौ फालांगि खालामनानै दा फालांगि खालामोबाथ' गोबां दङ' मैगंनि मैगंनि गारिनि लामायाबो मोजां जाबायब्रा बहुद मोजां लामायाबो सर'का जाबाय माइ फालांगि मैगं फालांगि गारिनि भारासखिया सालायनाय भाराथिया सालायनाय लोगोसे माइरं बायदिसिना गय फाथो बेसर बेफोरखौथ' फालांगि खालामनाय बेफोर गोबां फालांगि खालामबा जोंनाव सोलियो बेबायदिनो जोंना हाथायाबो खाथि तिनालि हाथाइ होनो बे हाथाइफ्राव फानलाय बायलाय फानलाय बायलाय गोबां मोजां जोंना हाथायाव सप्तासेयाव खननै हाथाइ जायो बेनिखायनो फालांगि खालामनो मोजां आरो फालांगि खालामनायाव सुबिदा मोजांथार जोंनाव दा बेनो दे